हेल्ल'

हेल्ल' औ बारिसा बर'ना अ नों नोंनि मेया माने नोंनि ए एस टु फ'र थ्रि फाइफ बे स्खुटि नामबाराथ' नोंनि नामाव दङ बारिसा बर' ना नोङो अ बे स्खुटिखौ नों मेया लानानै टाउनाव फैदोंमोन नामा फैदोमोन ना अ माने मैयाथ' नों स्खुटिखौ लाना फैनायाव नोङो मैया हेलमेटबो गानना फैयाखैमोन ओमफ्राय नोङो ट्राफिकनि रुलखो सिफायनानै थांबाय आं हुइसेल दामनायनि उनावबो नों नेदिया ओमफ्राय बिदिथ' नोंनि नामावथ' दा स्खुटियाव फाइन जना दङ दा नोङो दा बे फाइनखौ होनो फैनांगोन नङादा नोङो अ बिथिद' जानाय नङा बेयावथ' निमाहाया रावखौबो होनाय जानाय नङा मानोना रुलआ गासैनिबो थाखाय सेम नंगौ नंगौना नङा रुलआ गासैनिबो थाखाय सेम दा नोङो रुलखौ अ अ नों दा जेनेबा रुलखौ सिफायदो जेथिया नोंथ' फाइनखौ होथारनांगोन खोनादोंना नों दा रुलखौ सिफायदों जेथिया नोंथ' दा फाइनखौथ' होथारनो गोनां जागोन नोङो दा जेनेबा नोंनि फाइनखा फाइना माने नोंनो मेसेज थांगोन हा इसेबां इसेबां फाइन जदो नोंहा होननानै नोङो बै फैसाखो लानानै नोंनि अनलाइन एपआव थांनानै पे खालामना होबानो जागोन आरो पलिस स्थेसनावबो फैनो नांलाय लायला दानिया बुजिदोंना ओहो ओहो बिदि जानाय नङा नों फाइनखौ होथारनांगोन नोंनिया मेसेजआ थांथारनांगोन नों फाइखौ अनलाइन एपआवनो नहलेबा पलिस स्थेसनावबो फैनाबो होनो हायो खिन्थु नों जेराव होबाबो माने फैसाखौ होथारनांगोन नोङो फाइनखौ रावनिखौबो निमाहा होनाय जानाय नङा नोंनि नामाव माने फाइना जखाबाय बेयो